अ आं माबा मा होनो नोंनिफ्राय बिबार बायदोंमोन बिबारनि माबा डालिया औ औ बेखौहाय माने माबायदि मेइन्टेन खालामो माने आंनाहाय बारा थांनो नागिराखै आरो ओमफ्राय माबादि हासारफोरखौ माबोरै होनांगौ माबोरै गायनांगौ बेखौ सोंनो कल खालामदोंमोन आरो औ औ अ औ औ अ अ औ अ औ औ औ औ अ अ

औ औ

अ अ अ ओमफ्राय ओरैनो मा मा कालेक्स'न दंबावो नोंनावहाय ए औ औ औ

अ अ अ औ औ ओमफ्राय हासार हासारफोरबो मोनगोन दा बै फ्लावाराव होग्रा फेकेटनि हासारफोर मोनो ना बेखौ मोनगोन

औ औ औ

औ औ औ जागोन दे औ औ औ औ औ औ औ जागोन दे आं थाङोबा खबर हरगोन दे औ दे ओ ओ दे ओ